हैलो जय झूलेलाल मां एच पी सर्विस मां थी ॻाल्हायां हले हले हिकु मिंट तां मूंखे खाली उनजो बिल नम्बर ॾेई छॾियो मां ॾिसी ॾियांव तव्हां लेपटॉप केॾी महिल केॾी महिल वरितो आहे मूंखे हुनजो बिल नम्बर चइजो त मां खाली इन्फॉर्मेशन ॾिसी लायां त मां इहे सभु वरी अच्छा अरे तव्हां तव्हां टैंशन न खयों तव्हां खाली सर्विस में तव्हां लेपटॉप ॾेई छॾियो असां ॾिसी करे तव्हांखे ॿुधायूं था की हुनमें छा प्रॉब्लम थी आहे अरे न दिक़त न कयो असां ॾिसी करे हिकु ॾींहं में ई तव्हांखे जवाब ॾींदासीं असांखे बि ख़बर आहे की असांजा ग्राहक असांजे लाइ केतिरा महान आहिनि असां हुनजे प्रमाण ई कमु कंदा आहियूं अगरि माना असां हुनजो पूरी तरीक़े सां ख़्यालु रखंदासीं तां हुनजी टैंशन न कजो ऐं ॾिसो अहिड़ो लॻंदो कि टे चारि ॾींहं उनखे लगंदा त उनजे लाइ असां तव्हांखे हिकु ॿियों बि ॾींदासी के तव्हां हुनते कमु करे सघो ऐं हा असां असांजे जेका कारीगर आहिनि उन्हनि खे असां चई रखियो आहे त उहे तव्हांखे पेनड्राइव में हिकु सॼो डेटा विझी लोड करे ॾींदा ऐं उहा लोडेड पेनड्राइव तव्हां कोई बि डिवाइस में विझी ऐं तव्हांजो कमु जारी रखी सघंदा इहो कमु त थी थो सघे न तव्हांखे हिते अची करे असांखे लेपटॉप ॾियणो पवंदो छो त उनमें कहिड़ी तकलीफ़ आहे उन प्रमाण ई हुन कारीगर खे लेपटॉप करिणो पए नी त हिकु पहिरा त कहिड़ी दिक़त आहे उआ असांखे ॾिसणी पवंदी उन प्रमाण ई उन कारीगर खे कमु में हथु ॾियणो पवंदो त तांखे हिते अची असांजे सर्विस सेंटर में हो लेपटॉप जमा कराइणो पवंदो ऐं तव्हांजा बिल नम्बर ऐं बिल जेको रीअल आहे उहा बि खणी अचजो तव्हां कहिड़े एरिया में रहियो था त उन प्रमाण ई नज़दीकि सर्विस सेंटर मां ॿुधायां हा त पोइ त बसि तां गिटी खां अॻियां निकिरो एटले गिरीराज सोसाइटी त हिकु साइड अमुल डेरी जे पासे में ई असांजो सर्विस सेंटर आहे तव्हां बसि उते ई अची तव्हां लेपटॉप ॾेई वञिजो पर हा तव्हां असली बिल खणी अचण न भुलिजो टाइम सुबुह जो नवे खां वठी हिन शाम जो पंज ताईं तां केॾी महिल बि अची ता सघो हा ठीकु आहे तव्हां खणी अचो असां ॾिसी ता रखूं जय झूलेलाल